हाँ मुझे पाँच तारिख याद हैं दो जनवरी उन्नीस सौ नब्बे तीन फरवरी उन्नीस सौ पचासी चार दिसम्बर उन्नीस सौ पचहत्तर पाँच नवंबर उन्नीस सौ अठानवे छः अकटूम्बर उन्नीस सौ पिच्यानवे